हैलो भाऊं मूं मां सैट्रल मार्किट मां मनोज गार्मैंट्स मां हिकु शट ख़रीदु कई हुई हुन जी फिटींग तमामु घणी सुठी आई जॾहिं मां उहा पाए करे पाटी में वियुसि सभेई माण्हू मुंहिंजो प्रशंसा पिया कनि ऐं जो धोपण खां पोइ उन जो कलर बि कोनि फेड थियो त मां शुक्रगुज़ार आहियां मनोज जो त हुन अहिड़ी शइ ग्राहकनि खे विकिणनि था जंहिंजी फिटिंग सही हुई सही हुआ आहे धन्यवाद